हमरा अपना जीवन कालमे लिखनाइ आओर पढ़नाइ बहुत नीक लगैए जाहिमे हम तरह तरहके रचनाकारके रचित किताबसभ पढ़ैत रहैत छी आओर लिखैत रहैत छी हम खुद एकटा रचनाकार छी बहुत तरहक किताब हमर साझा सङ्ग्रह पब्लिक भेल यए जे मार्केटमे अछि बहुत तरहक हम बहुत विधामे अलग अलग विधामे लिखैत छी संस्मरण मुक्तक गज़ल काव्य सृजन बहुत विधा हमरा लिखैत अबैए आओर लिखनाइ हमरा बहुत नीक लगैए हम हरेक चीजमे एकटा कविता कहानी बना लैत छी चाहे ओ मौसम होइ चाहे ओ धूप होइ चाहे ओ पक्षी होइ चाहे ओ हवा होइ बहुत नीक हमरा लिखनाइ लागि रहल यए हम लिखैके शुरुआत दू हजार उन्नैससँ केलहुँ अचानक ओहिने बैसल छलहुँ तऽ मोनमे आयल जे हँ किछु लिखबाक छै आ तहियासँ लऽ के एखन तकमे तकरीबन दस टा हमर किताब पब्लिश भेल यए जे हिन्दी आओर मैथिली दुनूमे प्रकाशित अछि बहुत सुन्दर मतलब अहाँकेँ जे सभ अहाँके खयालमे अबैए तकरा अहाँसभ कवितामे पिरो दैत छियै ओहिसँ नीक अहाँकेँ कोनो मतलब बात नहि भऽ सकैत छै अहाँ अपना खयालकेँ अहाँ अपना मनोस्थितिकेँ अहाँ अपना शब्दकेँ एकटा गज़ल तैआर करैत छियै हमरा ओ चीज बहुत पसन्द यए सभसँ नीक अहाँ लिखैकेँ प्रेरणा अहाँकेँ भेटत जाबत अहाँ पढ़बै नहि ताबत अहाँकेँ लिखयके प्रेरणा नहि भेट सकैए तऽ हम जतेक भी पहिले हम पढ़ैत छलहुँ हेँ सभक रचनाकार बहुत एकसँ एक रचनाकारसभ छथि अपना मिथिलामे हुनकरसभके हम पोथी पढ़ैत छलहुँ हेँ मिथिलामे बहुत ज्यादा पहिले खूब पढ़लहुँ तकर बाद हम लिखयकेँ अपना आपके जे सोचलहुँ जे हमहूँ लिख सकैत छी आइ लिखैत लिखैत हमर दस टा साझा सङ्ग्रह प्रकाशित भेल यए जाहिमे किछु मैथिलीमे सेहो अछि एकटा साझा सङ्ग्रहके नाम कहि रहल छी जे प्रीतकेँ डगर मेरा भारत महान प्रधानमंत्री प्रधानमन्त्री द्वारा आयोजित कयल गेल छले हेँ स्वतन्त्रता दिवसमे आ ओहिके लेल हम मेरा भारत महान केँ प्रकाशित कयने छलहुँ हेँ बहुत नीक हम लिखने छलहुँ ओहि पर